اتر پردیش میں لوگ اپنے تہذیبی ورثے کا جشن مختلف تیوہاروں کی شکل میں مناتے ہیں جیسے دسہرا عید جنماشٹمی رام لیلا وغیرہ